जोंनि गामि ओनसोलाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै हाग्रा बंग्रानि मैगं मैगं आरो दैबानाजों खुरखाबोजानानै फैनाय दंफां लाइफां आरो अन्थाइ बाला बेफोरखौ फाननानै फालांगि खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे गाव गावनि न' बाङाव मोननाय बिफां लाइफांखौ दानफायनानै फानोब्ला बेफोर बेफोरजोंबो फालांगि गेलेनो हायो आरो गामि ओनसोलाव बानायनाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय थेबोल सियार बायदि खालामनानै फाननानै बेजोंबो फालांगि खालामनो हायो बेजों लोगोसे मिथिंगानिफ्राय मोननाय जिब जुनारफोर जेरै बुथारनानै फानो बिदिनो न'आव फिसिनाय अमा बोरमा दाउ आरिफोरखौबो हमनानै फाननानै बेजोंबो फालांगि गेलेनो हायो बेजों लोगोसे आरोबाव मानसिया सोरजिनाय जेरै खामानि दामानि मावनो थाखाय मिथिंगानिफ्राय नांगोल नांगोल हाल बायदिसिना खालामनाय आबाद मावनानै बेखौबो फाननानै फालांगि खालामनो हायो बेजों लोगोसे औवा आरिनिफ्रायबो बायदिसिना आइजें आइला खालामनानै रां आर्जिनानै जेरै औवानिफ्राय जेखाइ खबाइ सान्द्रि मैगं खादा बायदि आरिफोर बायनानै फाननानै बेजोंबो फालांगि खालामनो हायो नाथाय मिथिंगानिफ्राय आरो गोबां बुस्तु मोननो हाबावो जायखौ जों मेगनजों नुनो मोनजोबा नाथाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बुस्तुफ्रानो बेसेनगोसा जायो आरो बयजोंबो बाखनाय जानांगौ जायो जायनि थाखाय मिथिंगायारिनि बुस्तुआ दाबावैसो जोबलांनो हमगासिनो बिनि थाखायनो दा मानसि माहारियाव गोबां जेंना गोलैगासिनो दङ बिजों लोगोसे मिथिंगानि गासैबो बुस्तु गासैबो बेसाद आरिफ्रानो फालांगि खालामनायाव हेफाजाब होयो बेजों लोगोसे मिथिंगानि गासैबो बुस्तुखौनो दा फिफां लाइफांखौ दानफाय दानफाय फानजोबनाय जाबाय बिजों लोगो बिनि थाखायनो मिथिंगायारिनि गासैबो बुस्तुआनो फालांगि खालामनायाव हेफाजाब होयो